ओहो आं साना मानोना गासैबो फरायसाफोरानो सोलोंथाइ बा स्कुल जोबखांनायनि उनाव हाय बेबादिनो साख्रिनि थाखाय थाङा बा फालांगिखौ कन्टिनिउ खालामा एबा सोलोंथाइखौ गोजौसिन सोलोंथाइखौ लाया मानोना खायसे खायसे मानसिफोरा बा सोलोंसाफोरा सोलोंथाइ लाखांनायनि उनावबो नखरनि सायावसो सोनारो दिनै बिमा बिफानि सायावसो सोनारो दिनै नखरखौ सामलायनांगौ बिबाना दिनै बिमा बिफानियाव बांसिन जायो दिनैहाय जोंनि भारतआवबो जोंनि बुहुमाव गासैबो जायगायावनो दिनै गोबां दिनै लाइमोनफोरा सोलोंथाइखौ लाबाय नाथाय लाखांनायनि उनाव दिनै बेखार जाना दङ मानोना गासैबो फरायसाफोरानो सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव हाय साख्रिखौ मोनजोबा बे मोनसे रोखा खोथाखा गोबां मानसियानो बेबादिनो गावबा गावनि थांना थानो थाखाय सिन्था खालामनांगौ जायो दिनै सोरहाबा सोलोंथाइ जोबखांनायनि उनावहाय दिनै फालांगि खालामनाय खालामो आरो सोरबा बा दिनै बेफोर बादिनो थांना थानो थाखाय साख्रि फारसे थाङो नाथाय आं सानो गासैबो सोलोंसाफ्रा साख्रि फारसे थाङो बे नंजोबा आरो गासैबो सोलोंसाफोरा फालांगि फारसे थाङो फालांगिखौ कन्टिनिउ खालामो बेबो नंजोबा दिनै गोबांनि गेजेराव हाय माखासे फालांगि खालामो गोबांनि गेजेराव हाय माखासे साख्रिनि फारसे थाङो आरो गोबांनि गेजेराव हाय दिनै माखासेआनो न'आव ओरैनो गोदोसोनानै थायो आं बैफोर बादिनि खोथाखौसो बुंनो सानदों जायफ्रा गोजौ सोलोंथाइ लाखांनायनि उनावबो बिमा बिफानि सायाव सोनारो दिनै बिथांमोनहा दिनै लाइमोनफोरहा दिनै गावबा गावनि जिबनखौबो सान्नो गोनां मानोना बिथांमोनहा दिनै संसाराव हाय जिउ खुंलांनांगौनि दालांनांगौनि खोथा दङ बेनिखायनो गावनि जिउखौ जाहाथे इउनाव मोनसे मोजां फिथाइ गोनां आरो जाहाथे खस्थ' गैयालासेनो बेबादिनो नखर सालायलांनो हायो संसाराव जेखन थेखन खालामनो हायो दा बेखौ सान्नांगौ साफ्रोमबो लाइमोननो सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव हाय मोनसे गिदिर बिबान होनना आं सानो